मेरे नांऽ कान्ता देवी ऐ अ'ऊं पैंथल रौह्न्नीं डिस्ट्रिक साढ़ी रियासी पौंदी अते पैंथल कोला कोई अट्ठ दस किलोमीटर कटरा कटरा जन्ने अस माता बैष्णो जन्ने मनोकामनां कीती दियां होंदियां सुक्खनां कीती दियां होंदियां जन्ने लोग जंदे जात्तरा जंदी कटरै जन्ने अस कटरै जाइयै बाल गंगा जन्ने बाल गंगा उत्थै लोग न्हौंदे धोंदे ते फ्ही ओह्दो बाद फ्ही गुलशन दा लंगर आई गेआ गुलशन दा लंग्गर खाना सारी दुनियां लंगर शंगर खाइयै फ्ही पैद्दल बाद च जात्तरा शुरु करदे न ते ओह्दे बाद अजकल ते हून मतलव के पिट्ठु चले दे घोड़े बी हैन गड्डियां बी चलै दियां ज्हाज बी हैन जदूं अस निक्के निक्के हे अते पैदल जंदे हे ते मां बब्ब कन्नै पौंदे हे कन्हैड़े चुक्की लैंदे हे ते हून ते बड़ियां स्हूलतां न पैह्लैं अस इ'यां जंदे हे ते रस्ते बी खराब हे हून ते रस्ता बी स्हेई बने दा दूर बैष्णो माता दर्शन करने नरातें ते इन्ना सोह्नां सज्जे दा हा बैष्णो माता आखने गल्ल नी ऐ इन्ना स्हेई हा लग्गे दा बैष्णो माता बड़ी मन्नी दी जगह् बड़े दूरा दूरा आह्ले आल इंडिया दा लोग औंदे न इत्थै जात्तरा करने अपनी मनोकामनां जेल्लै पूरियां होई जंदिया फ्ही लोग अपनी अपनी मरादां पूरियां होई जंदियां फ्ही लोग औंदे अपनी श्रद्धा कन्नै फ्ही होर जगहं न इत्थै सकराला माता होई ओह्बी जगह् बड़ी शैल ऐ मोड़ो मोड़ रस्ते न प्हाड़ी जगह् ओह् चीड़ें दे बूह्ट्टे न उत्थै ओह्बी बड़ी अच्छी जगह् ते उत्थै मनोकामनां पूरियां होन ते असें गड्डी लैती ही मिंदरा लैती ही मिंदरा लैती अस दो चार मिंदरा लैतियां गड्डियां लैतियां असें अस गै उत्थै उ'नें केह् नांऽ उत्थै मनोकामना कीती पूरी उत्थै चाब्बी दस्सी चाब्बी दस्सियै माता दे दर्शन कीते ते आशीर्बाद लैता प्रशाद लैता घर आए फ्ही अस फ्ही दर्शन दुर्शन करियै अस फ्ही बी मैटाडोरे च बैट्ठे मैटाडोरे करियै गेदे हे फ्ही ओह्दे बाद अस गे मानसर झील मानसर झील गे ते उत्थै बड़ी बड्डी जगह् उत्थै बड़ी बड्डी जगह् बड़ी बड्डी झील ऐ मछलियां न बड़ी बड्डिया मछलियां न केह् नां चिड़िया घर ऐ कोई देवता बड़ा बड्डा देवता उत्थै चिड़िया घर ऐ बिच छे चित्तरे न भालू न हरण न होर बी बड़ा बड़ा किश ऐ उत्थै अते अस मछलियें आटा दिन्ने उत्थै केई मुल्लें लेइयै दिंदे किश घरा लेइयै जन्ने अते अच्छी जगह् बड़ी अच्छी जगह् ऐसी गल्ल निं ऐ और जि'यां हून एह् पैंथल होई गेआ पैंथल देवी पिण्डी होई गेआ देवी पिण्डी एह् कोई दो चार किलोमिटर गड्डियां चलदियां फ्ही ओह्दे बाद नैह्रा नैह्रा रस्ता नैह्र चलै दी कन्नै कन्नै छोटा छोटा रस्ता प्हाड़ी जगह् अते मतलब कि चित्तरें चुत्तरें दा डर बी ऐ कच्चा रोड़ ऐ पथरीली जगाह् बज़री ऐ और उत्थै बड़ा दूरा दूरा संगत औंदी हां चलना बजरी उत्त बड़ी कुतै साइड साइड उप्पर ह नैह्र ऐ नैह्रै कन्नै छोटा छोटा रस्ता रस्तै कन्नै बड़ल न चिगड़े कदें पैर तरैसी जा ते गे थल्लै ई अते फ्ही उत्थै जन्ने न उत्थै संगरादी आह्ले दिन प्रशाद बने दा होंदा कड़ाह् बने दा होंदा लंगर बने दा होंदा और हर चीज बनी दा होंदी और बड़े बड़े दुरा ई इत्थै बी जात्तरां औंदियां गड्डियां बसें बी चलदियां मैटाडोरें बी बड़ा रश होंदा संगरांदी आह्सै दिन ते बड़ा रश न इत्थै साढ़े देवी पिण्डी और रोड जाम होई जंदा बड़ी संगत पुलिस ऐह्ले बी होंदे बड़ा बड़ा रश होई जंदा इत्थै अच्छी जगह् देवी पिण्डी बी